अगर अस टैरिस गार्डनिंग ते रैगुलर गार्डनिंग दी गल्ल करचै जेह्ड़ी टैरिस गार्डनिंग होंदी ओ प्हाड़ें बिच कीती जंदी ऐ ते रेगुलर गार्डनिंग जि'यां असी अपने घरे दे बाह्र कोई गार्डनिंग कीती जि'यां साग सब्जी बगैरा लाई दी होऐ असें केह् होंदा कि जेह्ड़ी अपने घर अस गार्डनिंग करने होन्ने आं ते एह्दे बिच अस एह्दा बड़ा जैदा ध्यान रक्खना पौंदा जि'यां सवेरे शामीं पानी दियो उस्सी ते पानी देने दे कन्नै कन्नै बिच घा बगैरा होई जंदा घा बी पुट्टना पौंदा एह्दा असें बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा सवेरै शामीं डेह्ली असें इस्सी पानी देना पौंदा ते कन्नै दिक्खना कि सब्जी कोई मतलब खाई निं छोड़े किश बाह्र दे जानबर बगैरा आइयै ते जेह्ड़ी टैरिस गार्डनिंग होंदी इ'दा टैरिस गार्डनिंग जेह्ड़ी एह् प्हाड़ें बिच कीती जंदी ऐ असें इन्ना एह्दा ध्यान निं रक्खना पौंदा एह् सीजन दे स्हाब कन्नै होंदी जेह्ड़ी टैरिस गार्डनिंग होंदी ते रैगुलर गार्डनिंग बिच असें बोह्त ज्यादा ध्यान रक्खना पोंदा टैरिस गार्डनिंग कोला